हाँ जी मुझे क्या है शादी के हिसाब से गहने आपसे खरीदने थे मैंने आपकी दुकान के बारे में काफ़ी सुना है कि आप नई नई तरीके की ज्वेलरी रखते हैं और उसमें काफ़ी सुन्दर सुन्दर तरीके के आभूषण आप मेरे को दिखायेंगे क्या एक बार आप मुझे ऐसा कीजिए सोने के काम में तो मुझे हार दिखाइए चाँदी के काम में आप मुझे एक बार पायलें दिखा दीजिये और अंगूठी आप मुझे हीरे की ही दिखाना मुझे जो गले का हार चाहिए वह ज़्यादा भारी तो नहीं चाहिए आप मुझे जो मीडियम में होते हैं ना जो छोटे छोटे हार आते हैं वैसे दिखा देंगे एक तो आप कुंदन के काम वाला हार निकाल दीजिये और वह जो आप क्या बोलते हैं वह चेन वाला जो आपने दिखा रखा है ना वो चेन वाला कितना सुन्दर लग रहा है और मुझे एक वह भी निकाल दीजिये वह भी मुझे खरीदना है ये दोनों हार तो मुझे खरीदने ही हैं देखिये मुझे न हा हीरे की अंगूठी ही लेनी है और मुझे हीरे कि अंगुठियाँ दिखाइए और सबसे ज़्यादा और हाँ अगर आपके पास सोने में अच्छे डिज़ाइन हैं तो आप मुझे एक बार वह भी दिखा दीजिये देखिये वो जो आपने मेरे को अभी पाँचवे नंबर वाली अंगूठी दिखाई है वो कुंदन वाले हार के साथ कितनी सुन्दर लग रही है न मुझे एक तो ये कुंदन वाला हार खरीदना है और ये अंगूठी इसी के साथ खरीदनी है आप ऐसा कीजिए वो देखिये आप वो देख रहे होंगे वो चेन वाले के साथ जो वो कितनी सुन्दर लग रही है वो अंगूठी उसमें भी चेन का डिज़ाइन है और वह भी मुझे खरीदनी है आप वह भी मुझे एक साइड करवा दीजिये हाँ जी यह बहुत सुन्दर है आप मुझे एक बार यह अच्छे से देख लेती हूँ आप उतनी देर में मुझे जो छोटी छोटी पायलें आती हैं पतली पतली चेन में आप मुझे वह भी निकलवा के दिखा देंगे जी ऐसा कीजिए जो मैंने आपसे अभी चेन वाली पायल निकलवाई है वह भी दे दीजिये और वह जो आपने दिखाई थी वह भी खरीदनी है